भारतमे बहुत ऐसन ऐसन जगह है जहाँ घुमैवला जगह बहुत अच्छा अच्छा है जेकरामे कि लद्दाख लद्दाख है मतलब वहाँ घुमनेवला सभ लड़का सभ बहुत जाइ छै घुमै छै आओर बाइकसँ वहाँ जाइ छै बाइकसँ ट्रेवलिंग करै छै आओर बाइकसँ घुमैमे वहाँ लद्दाखमे बहुत अच्छा लगै छै आओर भारतमे दूसरा जगह है घुमैवला घुमैवला है यहाँ यूपी यूपीमे बहुत अच्छा अथी है जैसे कि राम मन्दिरके वहाँ अथी राम मन्दिर वहीं है आओर जन्मभूमि स्थल है रामजीके यूपीमे ही आओर वहाँ पर्यटन स्थल है आओर बहुत आदमी सभ वहाँ जाइ छै घुमै लए आओर घुमै छै आओर बि आओर बिहारमे भी है बहुत घुमैवला जगह पर्यटन स्थल बिहारमे पटनामे है घुमैवला पर्यटन स्थल पटनामे भी स्टेडियम सब बढ़िआँ बढ़िआँ है आओर दिल्लीमे भी है बहुत जगह घुमैवला पर्यटन स्थल